मेरे मिथले में और चटाई बुना जाता है खजूर का पेड़ में से डंडी लाना लाके सुखा के चीर के उसके बाद उसके बाद उसको हम चटाई बुनते हैं चटाई बुन के बाद उसको हम बेचते भी लेते हैं और कूस का कूस का लाते हैं तोड़कर उसके बाद में हम लोग उसको चीर के सुखाते हैं सुखा के घर लाते हैं घर ला के उसको सुखा के दरी बुनते हैं उसके बाद उसकी चटाई भी बुनते हैं बहुत उस लोग बेच के

जैसे सूप है सूप भी कर्ची बाँस काट के कर्ची उसको कर्ची चीर के और सूप बिना जातें हैं जैसे कई बार छिट्टी भी होते हैं एक के बाद उसको पेटारी भी होता है दर्रा भी होता है बहुत रंग का बाध होता है उसको बना जाता है जैसे बांस काटते हैं घर भी लाते हैं उसको दरी होता है मेरे मिथिला में और बहुत कम सुन में भी होता है हर चीज में काम देतें हैं होता है एक के बाद और हम लोग जैसे खजूर के डली सुख काट के सुखा के चीर के उसको दरी चटाई बुनते हैं और घर का भी घर ला के सुखा के उसको रंग भी रंग के पिटारी भी बनाते हैं दरी भी बनाते हैं रंग पेंट करके उसको बेचा जाता है और मेरे मिथिला में रंग पेंट कराते हैं रंग पेंट होता है ये सब होता है